राजस्थान की कला और शिल्प की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी कलाएं हैं और शिल्प में जैसे मांडना है कलाओं में जैसे नृत्य है हमारे घूमर है कालबेलिया है कालबेलिया फॉर्म में यह है कि काले कपड़े पहन के औरतें डांस करती हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं पूरे विश्व में और यहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं बाहर हमारे इस इस कला को दिखाने के लिए शिल्प में हमारा जो मांडना है दीवारों पे वो वो बनाया जाता है घूमर है घूमर नृत्य है जो काफ़ी लोकप्रिय है सब जगह विश्व में यहाँ भारत में जो दीवारों पे भी पेंटिंग के द्वारा दिखाया जाता है लोगों को हमारा कठपुतली है वो भी काफ़ी फेमस है जो काफ़ी पुराने जमाने से लोग दिखाते आये हैं जगह जगहों पे और लोग इसे काफ़ी पसंद भी करते हैं लोग बाहर से इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं और कठपुतली में भी काफ़ी काफ़ी चीज़ों का यूज़ किया जाता है जैसे गुड्डा गुड्डी बनाए जाते हैं छोटे छोटे जिनको काफ़ी अच्छा तैयार किया जाता है जो डांस डांस के द्वारा जो दिखाए जाते हैं धागों से बांधकर उन्हें दिखाया जाता है